जेह्ड़ी साढ़ी रियासी डिस्टिक इत्थैं लोक चौल गन्ने शन्ने सारा किश बड़ा उगांदे होर जेह्ड़ा मेनली लोकें दा फोकस होंदा ओह् होंदा मक्की दा जेह्ड़ा आटा ऐ ओह्दे उप्पर मतलब इक होंदी कैश क्राफ्स जिसी तां ओह् साढ़े लाके च घट्ट पांदे ओह् साढ़े लाके च इन्नी उग्गी नी सकदी जियां होई काफी ते चाय शाय लोक इनें गी उगाई उगाइयै बेचदे ते एह् कैश क्राप्स होंदियां ते इंदे कन्नै ज्यादा कमाई होंदी ते पानी बी घट्ट यूज करदी लेकिन अस रियासी दे आं ते रियासी ते खुल्ला पानी ऐ मतलब असेंगी भगवान दी दया कन्नै पानी खुल्ला थ्होए दा ते अस जेहड़े ऐ अस गन्ने दी बी खेती करी सकदे ओह्दे बी ज्यादा पानी नी लगदा ते कन्नै अस मक्की होई जेह्ड़ा गेहूं होई गेआ एह्दी बी अच्छी अच्छी खासी जेह्ड़ी ऐ ओह् होंदी खेती साढ़ी रियासी अस साढ़ै रियासी दे जेह्ड़े लोक न इनें मतलब इनें चीज दा ध्यान ऐ कि मतलब खुल्ला पानी ऐ ते इसी जेह्ड़ा ऐ यूटीलाइज करी सकदे मतलब इ'यां बी नी पूरा पानी रुड़ी रुड़ियै मकान जेह्ड़ी फ्युचर आह्ली जनरेशन ऐ साढ़ी आने आह्ली पीढ़ी ऐ उंदे आस्तै बी पानी बचाना मगर जेह्ड़ा एह् ऐ एह्दे च पूरा योगदान शोगदान देना ते इनें चीजे बी मतलब जियां मक्की ते आटा शाटा इनें बी मतलब साढ़ै उत्थै ते इक मक्की दी रोटी साढ़े उत्थै दी मश्हूर रियासी दी साढ़ै उत्थै लोकें दा डेली दा खान पीन दा सिस्टम ऐ मक्की होई गेई ते जेह्डा गेहूं होई गेआ इंदी खेती होंदी ते एह् ई ज्यादा रियासी साढ़ै